जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबां दिनैहाय हारिसाफोर दङ जेरै जोङो बर'फोरखौ लानानै जोंनि गासै थानाय जानायफोरा दिनै बेलेग बेलेग रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै जों नुनो मोनो जोंनि बर'फोरजों जाफानाय थाफानाय जोंनि हारिसाफ्रा जेरै जोङो सावथालि बाङालि राजबंसि नेफालि आरो बेबायदिनो गोबां गार' राभा आरो गोबां बिदिनो जोंहा बिहारिफोरबो दंफैयो आरो एसामिसफोर जोंनि गेजेराव दङ आरो बिसोरजों जोङो नायोब्ला जोंनि थानायफ्रा बेेलेग बेलेग जेरै बिसोरनि गार' राभाफोरनि थानायफोरा बेलेग आरो जानायफ्रा बेलेग आरो जोंनि बर'फोरनि थानाय जानायफ्रा बेलेग आरो बिदिनो आदिबासि सानथालि आरो उराव आरो बियो राजबंसि बिसोरनि जानायफोरा बेलेग बेलेग जोङो मिलाया नाथाय अब्लाबो जोङो दिनै माने जोङो ज' ज'यैनो जोङो दिनै जिउ खाङो जोङो ज' ज'यै थानानै जोङो गावबागाव खाल्सारखौ लानानै गावबागाव हारिखौ लानानै गावबागाव गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै जोङो दिनै जिउ खाङो थिग बिदिनो जोङो दिनै माने जोंनि बे ओनसोलावहाय जोङो मस्ट प्रबेब्लि जोंनि बर' हिसाबै जों जानायफ्राव जों मिथिबाय जों गोबां दिनै बि दिनो अनला जायो नारजि जायो अमा जायो गोबां खांख्राइ साम' बिदि जों जायो नाथाय गोबां जों नुनो मोनो जेरै एसामिसफ्रा एबा दिनै बिहारिफोरा एबा बेंगलिफ्रा बिसोरनि जानायफ्रा जाहैबाय माखासे दिनैहाय बिसोरनि फुडफ्रा जाहैबाय बिसोर बांसिन स्पायसि मस्ला मस्लिखौ बिसोरो जायो आरो गोबां बेबायदिनो बिसोरो दिनै ना बेदरफोरजों बिसोरो मिलाया ना बिसोर जायो गोबां बिदि भेजिटेबोल आरो बिसोर जायो गोबां आयथेमफोरखौ बिदिनो नाफोर जायो आरो जों बर'फ्रा जायो गोबां दिनैहाय बेदर नाथाय बिदिनो गोबां थानायफ्रा दिनै आलादा आलादा आरो गाननाय जोमनायफोरखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि बर' हिसाबै जोंहा मोनसे ट्रेडिशनेल जोंहा ड्रेस दङ जोंनि मोनसे ट्रेडिशनेल ड्रेसआ जाहैबाय जोंहा दखना जों बे दखनाखौ गाननानै जोङो दिनै जोंनि बर' आयजोफ्रा जों दिनै जिउ खाङो नाथाय बेजों लोगोसे जोंनि जोंनि हौवासाफोर एबा जोंनि हौवाफोरा दिनै गानो जाहैबाय जोङो मोनसे गामसा आरो जोंनि आर'नाइ बेफोरो जोंनि मोनसे ट्रेडिशनेल जोंहा ड्रेस जेरै आयजोफ्रा दखना गाननानै बिसोरो साद्रि लायो आरो बेबायदिनो दखनाया मोनसे जोंनि मोनसे इउनिफर्म हारि हिसाबैहाय बेयो जोंनि सिनायथि बर' हारि हिसाबैहाय आरो दिनै माने जोंनि बर' हौवाफ्रा जों गामसा आरो आरनाइ लानानै जों मोनसे हारिखौ जों सिनायथि होयो थिग बिदिनो दिनै रासबंसिफ्राबो मोनसे गावसोरनि हारि हिसाबै एबा दिनै आदिबासिफ्रा गावसोरनि हारि हिसाबै बिसोर मोनसे थासारिया जाहैबाय बिसोरनि गाननाय ड्रेस बे ड्रेसफोरजों जों सिनायथि लानो हायो बिसोर माखासे दिनै मेख्ला टाइप बिसोर गानो आरो बेफोरखौ लानानैहाय बिसोर दिनैहाय माने बे गावसोरनि हारिखौ सिनायथि होयो बिसोरनि गाननाय आरो बिसोरनि दिनै मोसानाय मोनसे ट्रेडिशनेल ड्रेस बिसोर दिनै माने बिसोरनि मोसानायफ्रा बेबायदिनो खर'फ्राव माखासे दैहुफोर लानानै बिसोर मोसायो बेयो जाहैबाय मोनसे गावसोरनि आदिबासिफोरनि मोनसे हारिमु बेयो दिनैहाय माने डेन्स एबा मोसानाय बेफोरो जे गावसोरखौ सिनायथि होयो अब्लाबो जों दिनै माने जोंनि बे ओनसोलाव गोबां हारिफोरजों जों दिनै मिलायनानै जों संसार जायो बेयो जाहैबाय जों दिनै संसार जानाया जाहैबाय जोङो दिनै माने राजबंसिफोरजों जोङो दिनै मोजां दिनै सोमोनदो थायो गार' राभाफोरजों जों सोमोनदो थायो गोबां दिनै गुबुन जाथिफोरजों जोङो दिनै मोजां दिनै जों जोङो दिनैहाय मोजां कमिउनिकेशन हिसाबै जों सावराय लायनानैहाय जों दिनै जिउ खाङो बिसोर बिसोरनि गावसोरनि लाइफ स्टाइलयै जिउ खाङो जों जोंनि लाइफ स्टाइलजों जोङो जिउ खाङो बेफोरखौ लानानैनो जों दिनै जोंनि बे जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि ओनसोलावहाय जों दिनै जिउ खांनो जों गोनां जायो जेरै बिहारिफोरनि जानाया माखासे दिनै बिसोरो ओंखामफोरखौ बिसोर खम जायो बिसोर बांसिन बिसोर मा जायो रुथिखौ बिसोरो जायो नाथाय जों दिनै ट्रायबेल हिसाबै जों मा बांसिन जायो जों दिनै ओंखाम ओंखामखौ जों बांसिन जायो थिग बिदिनो जोङो थानायफ्रा गुबुन गुबुन जानायफ्रा गुबुनब्लाबो जों बिसोरजों खौसेथियै एबा जों दिनै माने हारि हिसाबैहाय जों दिनै जिउ खांनो गोनां जोंहा जायो बेखौ लानानै जोंहा मोनसे गोबां रोखोमाव जोंहा सिनायथिखौ जों मोननो हायो बिहारिफ्रा माबायदि थायो आरो माबायदि जायो बर'फ्रा माबायदि थायो आरो गार' राभाफ्रा माबायदि थायो जों बेखौ सिनायथि जोङो होनो हायो